हम पशु बाजार या कोनो हाट या बाजार लगैत अछि ओतयसँ खरीदै छी या कोनो गाँव मुहल्लामे खोज करिकऽ ओहोसँ प्राप्त करै छी और कोनो नीक आदमीसँ दोस्ती करै छी ओकरोसँ जुड़ल संबंधी सब प्राप्त होइत अछि और जेना मेला लागलै ओहोमे अपन रिश्तेदारसँ खोज कए कऽ खरीद लैत अछि और हमरा लए बहुत तरहके जानवर छै जेनाकि बकरी गाय और भेड़ आ कुत्ता बिल्ली इत्यादि हमरा पास जानवर अछि एखन तक मे हमर लगभग पचास हजार कमा लेले अछि आओर जेनाकि कोनो भी मेला या संबन्धीसँ होइत अछि और इहोसँ प्राप्त करै छी और एहिमे दुध बेचकऽ या कोनो माल के बेचकऽ एकर दाम एकदम कऽ कम या बेसी करैक छी